मां रोजु योगा कंदी आहियां ऐं योगा अभ्यास कंदे कंदे मूंखे पंहिंजे खाइण पीअण जो ध्यानु रखणो पवंदो आहे जीअं त पाण खे खाली पेट योगा करणु घुर्जे योगा करण खां पोएं हिकदमि कुझु बि न खाइणु खपे छो त उहो पेट में पाण खे पचंदो कान ऐं हिकु कलाकु तरिसी करे पोइ ई खाईंदी आहियां हुन खां पोइ जॾहिं मां योगा खां जुड़णु चालू कयो त मां सात्विक मानी खाइणु शुरू कई सात्विक खाधो खाईंदी हुअमि जीअं त जवर जी मानी बाजरे जी मानी खाइणु शुरु कई चांहि पीअणु घटि करे छॾी ऐं साइयूं भाॼियूं खाइणु शुरू कयूं छो त इन्हनि में इन्हनि शयुनि में मतिलब त साई भाॼियुनि में खे खाइण सां पंहिंजे शरीर खे पोषण मिले थो ऐं रोज़ु सलाद खाइणु शुरू कयो ऐं मानीअ में खाधो खाइण महिल मुंहिंजो हमेशह बी पी घटि रहंदो हो पर मां जॾहिं खां खाधे में सलाद ऐं लीमो खाइणु शुरू कयो त मूंखे ॾाढो फ़ाइदो पियो मुंहिंजो बी पी हाणे सही आहे ऐं मुंहिंजे शरीर में खून जी कमी हुई ऐं उन खां पोइ जॾहिं मां योगा खां जुड़ी आहियां त मां साइयूं भाॼियूं खाइणु शुरू कयूं त उन सां उहा खून जी कमी मुंहिंजी पूरी थी वई आहे ऐं जीअं गाजर गोभी पालक शलगम सभु सन्हा सन्हा कटे उबारे करे उन खे पीसे लूणु कारो मिर्च विझी करे पीअण सां मुंहिंजे शरीर में ताक़त ईंदी आहे